شادی جیسی بڑی تقریبات کے لیے پانی کا ارینجمنٹ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جہاں پر ہمارا فنکشن ہے جیسے کسی گارڈن میں یا شادی ہال میں تو ہم وہاں پر بڑے بڑے ڈرمس رکھتے ہیں اور پھر ٹینکرس منگاتے ہیں اور اس کا پانی اس میں بھرتے ہیں اور اس طرح سے ہم پانی کو سیف کر لیتے ہیں پھر ہم موقعے کے مطابق جتنا پانی ہمیں چاہیے ہوتا ہے اس کے اکارڈنگ ان ڈرمس میں سے پانی یوز کرتے ہیں بچا ہوا پانی ہم سیو کر کے رکھتے ہیں جس سے پانی ضائع نہ ہو سکے ہم پانی کو صاف ڈرم میں بھر کر رکھتے ہیں اور ہم پانی کا جو استعمال ہوتا ہے وہ بھی مقدار کے مطابق کرتے ہیں تاکہ پانی خراب نہ ہو سکے اور پانی کے لیے شادی کے اندر پانی کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ پینے کا جو پانی ہوتا ہے وہ آج کل بوٹلس کی شکل میں ہوتا ہے جیسے فلٹرس والے پانی کو ہم زیادہ پینا استعمال کرتے ہیں تو فلٹر پانی الگ سے ارینج کیا جاتا ہے اور کھانا بنانے کے لیے پانی الگ سے ارینج کیا جاتا ہے